हाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा साथी जो प्रतिभाशाली हैं उनको उनके लायक जीवन साथी मिलने में थोड़ी प्राब्लम आती है उनको लगता है कि हमने कितनी पढाई करी है कि हमने यहाँ पर रह के कुछ सीखा है और हमें हमारा स्तर का मानसिक स्तर का जीवनसाथी मिले तो उसकी थोड़ी समस्या आती है तो उसको उसके लिए कोई घर का कुछ दबाव भी रहता है तो उस प्रकार से वो उस दबाव को सामना भी करता है लेकिन उसको लगता है कि मैं अपने जीवनसाथी को से तलाश करूँ मेरे मानसिक स्तर को जो समझ सके मेरे साथ जीवन यापन कर सके और मेरी मुझे वो समझ सके तो इस प्रकार से उनका सोच रहता है